सीतामढ़ी जिलाके अन्तर्गत आबै बला बहुत सारा एहन एरिया छै जाहिमे क्रिकेट ग्राउण्ड छै कबड्डी खेलैले ग्राउण्ड छै वॉली बाँल खेलैले जेनाकि भऽ गेलै मेजरगंज भऽ गेलै रीगा भऽ गेलै सुरसण्ड भऽ गेलै बहुत सारा एहन जगह छै जे सीतामढ़ीके अन्दर अबै छै ओहिमे सभ क्रिकेट खेलै जाइ छै एक बार हमहुँ भाग लेने रहि सीतामढ़ीमे भेल रहै तऽ लगभग हजार पन्द्रह सएके ओहिमे बैठेके कैपेसिटी रहै छै लोकके जाहिमे हजारोंके संख्यामे लोक पहुँचे छै आओर देखैके पहुँचे छै आओर लोक खेलबै खेलैके लेल अबै छै आ कबड्डी वबड्डी होइ छै तऽ वॉली बाँल होइ गेल जइसे तरह तरहके खेल भऽ गेलै जाहिमे लोग टूर्नामेन्ट करै छै ओहिमे भाग लै छै लोग खेलबौ करै छै अच्छा खासा मतलब उतना तो अन्तराष्ट्रीय लेवलके नहि छै लेकिन जेही है एरियाके हिसाबसँ बहुत बढ़िऑं रहै छै ओहिमे सभ अबै छै खेलै सभ भाग लै छै अच्छा खासा दर्शक भी पहुँचे छै खेलैके लेल हमरा सभके आस पासमे भऽ गेलै सीतामढ़ी ही मे रहै छै